जो भारत के सोनभद्र ज़िले का सल्खन पार्क है वो पच्चीस हेक्टेयर पच्चीस हेक्टेयर मैं ये फैला हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है इसमें बहुत ये एक जीव इसको जीवाश्म पार्क भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बहुत ही पुराने पुराने ज़माने के बहुत ही ज़्यादा करोड़ो वर्ष पहले के जीवाश्म पाए गए हैं और यह पार्क में यह दर्शाता है कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर बहुत सारे ऐसे ऐसे अनुवद चीज़ है कि यह लोगो को दर्शाता है कि यहाँ पे कितने वर्ष की चीज़ पड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि आज भी लहर मतलब कुछ करोड़ो वर्ष पहले जो यहाँ पे लहरें चलती थीं और यहाँ पे डिफ़ेंस पब्लिक इस्कूल ग्राउंड भी है जहाँ पे एन सी सी का प्रोग्राम किया जाता है जहाँ पे एन सी सी में भाग देने भाग इच्छुक छात्र भाग लेते हैं और अपना एन सी सी पूरा करते हैं फिर वो परेड सीखते हैं और और अपना प्रदर्शन जो है नेसनल लेवल पर करते हैं और उनको बोनस मार्क भी मिलता है